हरिओम दादा मां तव्हांजी कैब बुक कई हुई पर मां पिछले अधि कलाकु खां हिते इंतिजार पइ कयां तव्हां अञा पहुता न आहियो तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां हिनमहिल किथे आहियो ऐं तव्हां घणी देरि में मूंखे वठणु अची था सघो